हमरा क्षेत्रमे कोइ तऽ कोइ बड़का उद्योग नहि छै जाहिमे जे युवा सभ खेतै ओहिमे काम कैके अपन जीवनयापन करि सकैए मगर घरेलु उद्योग छोटा छोटा उद्योगके एहन बहुत्त अवसर छै जाहिमे ओ सभ करै तऽ बहुत बढ़िआँ लाभ उठा सकै छै जेना हमरा क्षेत्रमे एको टा बक बकरी फार्म नहि छै मुर्गा फार्म तेल रिफाइनिंग छोटासँ ई सभ चीज अगर आदमी करै तऽ ओकरा बढ़िआँ फायदा कमा सकैए रस्सी उद्योग ई सभ चीजमे आदमी बढ़िआँ कमा सकैए मगर ओकरा लेल चुनौती बहुत छै जे ओकरा पूँजीके अभाव छै घरसँ पैसा नहि दै छै लोक रिस्क लै लए नहि चाहै छै बैंक लोन नहि दै छै घूस माँगै छै एहि सभ चीजके बहुत तरहके परेशानी छै जे मतलब अभी देखै लए देख रहल छी हम सभ एहि दुआरे जे अभी रोजगारके ओत्ते अवसर नहि छै रोजगारके फायदा ई रहतै जे मतलब जे आदमी जे अगर रोजगार करऽ लगै बढ़िआँ रोजगार करै तऽ उ पचास हजार एक लाख तकके महीना उ कमा सकैए